औ आं नाखौ हमो हमनो मोजां मोनो बिदिनो जोङो ना हमनो थांनाय समावहाय बिदिनो खर'आव हाब्रु नाङैनि बा सानदुं नाङैनि जि खाथबो ओमफ्राय बिदिनो जेखाय माने दैया एसे गेदेरब्ला जेखाइखौ सानानै आखाइजों हाब्रुखौ बुखुहरनानै जिखायाव सोयो ओमफ्राय बे हाब्रुखौ जों जेखाइजों संसोबा गोथौनि दैनि नायाव ना बालाबाथिया बायदि मोजां मोजां हाबो आरो हमनो रोङोबा ओमफ्राय बिदिनो जोङो दै फिसाब्ला अबेबा जामफै फिसाफ्राव दैफ्रा रानस' रानस' दंबा बिखौ जेखाइ लानानै आलि खौनानै खदाल खदालजों आलि खोनानै जोङो थोरसि लानानै जेखायाव सारसनो आरो होमबा जोङो बिदिनो अबेबायाव अबेबा दैयाव अबेबा बिदिनो ना फिथिख्रि ना थेंगोना फिसा एखम्बा ना बालाबाथिया मोनो आरो बिफोरखौ जोङो दैज्लां बोथोराव साबसिन मोननाय जायो आरो जोङो बिदिनो एखम्बा ज गुरैयो बिदिनो दैफोराव हाय बिलोयाव थाङो जोङो बिदिनो थांनाय समा एखम्बानि समावहाय बिदिनो जा फुंनि जानानै बिदिनो साथ्था आथ्थानिफ्राय ओंखारलाङो जोङो बिदिनो बिदि थाइमाव थांनानै फैनाय थाइमा बिदिनो माबासोआव फैफिननाय जायो जोङो एखम्बा एगारथा साराय एगारथा बिदि समाव जों न'आव फैफिनो जों बारथा थाइमाव हाय सानसुथेर होनलाय लायनानै रावबो ओंखारनानै थाया ओंखायनो जोङो बिदिनो फुंनि थाइमाव थांनाया बिदिनो एगारथा साराय एगारथा समाव जों नयाव फैफिनो ओंखाम जाफैफिनो ओमफ्राय बिदिनो जा बेलासिनि थांनायफ्रा बिदिनो दुइथा सोबा दुइथा बा देरथा बिदि सोयावहाय जोङो बेलासिनिखौ गुरहैयो आरो बिदिनो बेलासिया बिदिनो गुरै गुरै न'आव फैफिननाय थाइमा बिदिनो सारिथा गाहाम बिदियाव फैफिनो जोङो बिदिनो ना गुरनानै बिदिनो जोङो जेखाइजों एखम्बा बिदिनो दैफोरावथ' बिदिनो नाथुर जुनाय एखम्बा बिदिनो जिं जिङावहाय ना गोलाव बिदिनो बायदिसिना ना मोनो आरो अनेक रोखोमनि ना मोनो बिदियाव गुरनानै जों लाबोयो बिदिखौनो बिदियावनो जोङो नाखौ आङो गुरनो मोजां मोनो हमनो मोजां मोनो आरो आङो आंना मा नाखौहाय आङो खनायाव हाय साबसिन हमनो रोङो बिदिनो खना खनायावहाय बिदिनो आराम नाफ्रा रग' रग' मोजाङा थायो बिदिनो सेर सेर माबा कारफ्राव गुरोब्लाथ नोङो नाथुर जुनाय बायदिसो मोनो आरो मोजां ना मोना बिदिखायनो आङो जिं जिङाव हाय हमनो मोजां मोनो नाफोरखौहाय बिदिनो